आं गिबियावनो बिबारनि सोमोन्दै बुंनोसै बिबारनि सोमोन्दै आं बिबारखौ गायनो मोजां मोनो नाथाय बिबारफोरनि गेजेराव आं ओरैबायदि बिबारखौ बांसिन मोजां मोन्दों बेनि मोदोमनायखौ बिबाराथ' गोबां रोखोमनि दङ गोबां जातनि नाथाय आङो बे बिबारखौ नुनाया बारा गोबाव जायाखै मतामति बोसोरनै बोसोरथामसोल' जाबाय बेखौ आङो सनितपुर जिल्लायाव नुग्रोदोंमोन सनितपुर जिल्लायव नुखांनायनि उनाव गामियारि ओनसोलाव नुखांनायनि उनाव नैबे आंनि बाकसा जिल्ला जायगायाव नुफैदों आंनि जोनोमगिरि जोनोम जायगा गामियाव बे बिबारनि मुंखौ मिथिया आं माइक दोन्दों बे बिबारनि मुंखौ माइक नाथाय बे बिबारा मानि थाखाय मोजां आं आरो मानो मोजां मोन्दों बेखौ बुंनो सान्दों बिबारा ओरैबायदि रोखोमनि बिनि सायजआ एन्दा दंफां सिस्टेम आरो बिलाइआ गान्जा ओइ गान्जा गान्जा सिलिम सोबग्राफोरनि बायदि फान्थाव बिलाइ सिल्टेम गुवार गुवार सापज बे बिलाइ एकजाक्टलि खज' दंफांनि खज' दंफां होननाय दंफांनि बिलाइ बायदि आरोखि बियो जौयो दंफाङा सय सात फुटसो गोजौसिम जायो दानफायनानै कलम सिस्टेम खालामनानैबो दोननो हायो बे दंफांखौ बे बिबारखौ गायनायाव गोरलैयैनो रज'होनो हायो बेयो रज'नो गोरलै जिकि जायगायावनो रज'यो नाथाय दैनि अनगायै बोरि जायगायाव बे बिबारखौ आं बयनिख्रुइ साबसिन गायनो मोजां मोन्दों मानो मोजां मोन्दों होनोब्ला बेयो मोना समाव बिबारा बारो सैत दानफ्रावबो सैत मास बैसागो मोनहां मोनहां समाव खोब बारो आरो बैसागो बायनानैबो खोब बारो आरो नै दा आं बुंनाय थाइमावबो बारो आरो बि बे बिबारा बे माइक फुलआ आं माइक फुल होन्दों बेनिफ्राय बे बिबारा मोनायावसो बारो मोनायाव बारो आरो माइक सिस्टेम गोलाव जायखिजाया खिबु गोलाव माइकआ बेबायदि सिस्टेम बेनिफ्राय बेयो गोमो गुफुर गोजा गोजादब गलाप सिस्टेम आरोकि मोनायाव बारो ओमफ्राय गेवलां सोरिगिदिं सिमला दंफाङा थानाया जेरै थाङो महरा सिमला दंफाङा जेरै जेथिं मेथिं थाङो थखा मोनसेयावनो बेबायदि ज्राव थांनानै सोरिगिदिं माइक गंफा गंफा गंफा खानानै बारदिंनाय बायदि नुयो आरोकि आरो ओरैबायदि मोजां मोदोमो बेनि बिबारा बिलिफां समाव गेवलांजेनबायना अखानायै फुङाव थख्र'फिनगोन आरो मोनाबा गेवलांफिनगोन ओरैबायदि सानब्रै सानबाया धुप सावलायनाङि बायदि सिथ्ला गंसे मोदोमो आरोकि सिथ्ला गंसे मोदोमखायो आरो सोरिगिदिं ओजों खना ओजों खना सोरिगिदिंआवबो गायफबनानै दोनोब्ला जोङो बै बारनाय थाइमाव कुनु धुपनि सावनांगौनि गोनांथि गैयिबायदि आरोकि बेनि थाखायनो मोजां मोनो आं ओरैबायदि मोदोमोकि गुबुना मोनामो मोन्दों जानो हागौ बे माइक फुलखौ आं माइक फुल गाबज्रिदों बेनिफ्राय बेनो मोननै मोनथाम रोखोमनि जात दं आरोकि मोननै मोनथाम रोखोमनि जात फार्स्टआवनो गोमो बारबोगोन गोमो बारनानै साननै सानथामनि उनाव गोजा स्टाइलाव थांगोन आरो गोजादब ओमफ्राय बिनि ओ लरहायनाय मडेला बारखांनायनि उनाव लरहायनायनि मडेला बै जेखौ हमना ला जेखौ दि जों फुख्रियाव सारो जे ना सारग्रा जे बेखौ बै दान्दा मोनसेयाव जमाहाय खागदावनानै दोनब्ला बिदि थख्रब साइज जायो आरोकि बिदि थख्रब साइज बेनिखायनो आं बे माइक फुलखौ मोजां मोनो आरो बे ग्रुप बाय ग्रुप जै बारबाथाय बेयो ओरैबायदि नायनो समायना आरो बारनोसैबाथाय ओरैबायदि खिलियो सोरगिदिं सिमलि दंफां साइसनि स्टाइलाव किन्तु बिलाइआ मिलाया बेफोरबायदि आरो बिलाइआ अभारबाथाय ख्राम ख्राम ख्रिम ख्रिम बायो आरोकि बेनिखायनो बेखौ बायगोन मडेलखौ नुनानै बायगोन साइज नुदोंबाथाय बेनि बिलाइखौ गोरादब गोरादबखौ खाख्लायनानै गारनांगौ आरोकि ओमफ्राय ससे आवगायनानै बिजौआ मोननै मोनथाम स्टाइलनि गेवहांदोंबाथाय बेयो थफिसिगोन बिबार बिदि होननानै साननानै ला हमनानै ला आरोकि बे बारस्रिगोन बारनाय टाइम फैबाय आरोकि बिदिनो दा आङो बे बिबारखौ ओजों नुबोनानै सनितपुर जिल्लायावबो नुबोनानै आंनि बे आंगो गामि बाकसायावबो नुफैनानै आं बेखौ गायनो लाबोनायसै ओमफ्राय गायनायसैबो दा आङो सोरिगिदिं गायफबनानै लानो हायाखै बे बिबारखौ गोबां बिबार दङ गोबां बिबारनि गेजेराव बेनि मोदोमनायखौ आं बयनिख्रुइ साबसिन मोन्दों साबसिन मोन्दों आरोकि आं दा बिबारनि गेजेर बिबारनि गेजेराव बे बिबारखौ साबसिन मोनो मानो मोजां मोनो बेनो आरो आंनि मोजां मोननाया बिबारखौ दानिया फैदो फिथाइ मेगं थाइगंफोरनि थाखाय आं सावरायनोसै आङो प्रायभाग फिथाइ सामथायखौ बारा गाया गायो गायनाया थेवबो बांसिन फिथाइ सामथाय गायनायानो जाहैबाय आंना मैगं थाइगं फिथाइ सामथायनि गेजेराव आङो बांसिन गायनाय फुनायखौ मोजां मोनो मैगं मेगं थाइगं जेरै मैगङा गोबां रोखोमनि मटर दङ बेनिफ्राय कबि दङ फुलकबि दङ बान्दा कबि दङ फान्थाव गोखै दङ बिलाहि फान्थाव टमेट' बेनिफ्राय ओरैबायदि बिनि गेजेरावनो आं साबसिन मोजां मोनो फुल कबि बान्दा कबि आरो टमेट' दा आं माबानि सोमोन्दै बुंनोसै टमेट'नि सोमोन्दै टमेट' टमेट' जाय सुबुङाहाय हाया खम आबाद मावग्रा हाया खम बिथाङा टमेट' बा फान्थाव बेफोरखौ गायनांगौ जेनेबा नों जाय सुबुङा गले गले गायनो बायो बा खेबसे गायनायावनो गोबां प्रफिट मोनजानो लुबैबा टमेट' एबा फान्थावफोरखौ गायनांगौ आरोकि बेनि गेजेरावनो फान्थाव बेनि गेजेरावनो टमेट' आरो गोबां दङ फानलु बायदिसिना आङो दा टमेट'खौ बुंबाय टमेट'आ गोबां रोखोमनि जात दं दैज्लाङाव गायग्रा दं मेसेङाव गायग्रा दं माबा सालानि दंलायोनो लकेल दंलायोनो दा आङो बे लकेलनि खेत्र'आव आं बुंनोसै जाथिसे बिलाथि बायगन टमेट'खौ बिनि मुङा लक्ष्मि लक्ष्मि आसिन दानाव बेखौ जावायनांगौ आसिन दानाव जावायनानैहाय मास मोनसेहां जायोब्ला बेखौ कार्तिक मासाव ग्रोब खोख्लैनांगौ दै कार्तिक दानाव कार्तिक दाननि से नै थाम ब्रैनिफ्राय पन्द्र' तारिकफोरसिम गायनो हायो आरोकि बे दानाव बे लक्ष्मि होननाय बिलाहिखौ गायोब्ला नोंथाङा मोनखाबाय होननानै साननानै ला मेक्सिमाम नोंथाङा बेखौ दुफु दुफु दुफु दुफु हालेवनानै आरामसे मै बायदिसिना होनानै पइन्ट थायो मोनसे गायनाय जेरै पसिस इन्सि एबा पसिस बाय बिदिहाय सारि बोनानै गायनांगौ बेनिफ्राय बे मैगंखौ ओरैबायदि टप ड्रेसिं होननाय मोनसे नेम दं दै लुखांनानै फोथांजोबनो हाबाय हमना ला खथासे हायाव नोङो खथासे हायाव नोङो बार'स' फुलि गायबाय बार'स'फोर फुलि गायबाय आरो बार'स'सो जागोन फुलिया जिनैजौ फुलि खथासे हायाव बेखौ नोङो पसिस इन्सि पसिस इन्सि डिस्टेन्सआव गायबाय गायनानैहाय बे रोदोमखांनाय लोगो लोगोनो गायखांनानै रोदोमखांनानै नोंथाङा बेयाव ओरैबायदि गोनांथि गैया बेखौ गायनाय समाव नोंथाङा थालिर बिलाइखौ खोबलायनो गोनांथि गैया बे थान्दा बोथोर जाबाय नालाय सान्दुङा बिलाइखौ खामला दै खनसे खनसे लुबानो बे जाबायानो आरो दै खनसेल' लुबानो बियो रोदा सुसिगोन बे गुसु बोथोर फैहाबखाबाय नालाय बेनिफ्राय बार'दिन पन्द्र'दिन बा दसदिनसो थानानै बेखौ टप ड्रेसिं हाखौ एरनायजों लोगोसे रिं खालामनानै जोंनि गोबोरखि हासारफोरखौ रिङाव होनांगौ आरोकि रिं खालामनानै पइन्ट खालामनानै बिफांनि सोरगिदिं रोदा मोनहां मोनहाङाव होनांगौ टप ड्रेसिं बेनिफ्राय नोङो बेखौ गासैखौबो हासारखौ सोखाङोब्लाथाय बे हासारखौ सोखांनायनि उनाव हालसर बोनानै होनांगौ हालसर बोखांनायनि उनाव नोङो दै खेबसेफोर होनो हायोबा मोजां आरो दै होनो हानाय सुबिदा गैयाबा बै धामाफोरजों बाल्थिंफोरजों रोगानानै नों खेबसेखौ लुथार लुखांनायनि उनाव नोंथाङा बे समावथ' नाराथिलि बा जिगाब ओंखारबाय नालाय आरामसे बेखौ सिङाव खोबनानै हो खोबनानै होखांनायनि उनावहाय बेखौ नोङो सम सम लाइटनि मुलि होदो बियो गावनि बोथोर अनुजायै खमसे खम जौसे जि सानफोराव बेयो फिथाइया मोननो लाहार फाहार जागोन मास मोनथाम नांगौ क्लियार मास मोन्थाम नांगौ मास मोन्थाम पन्द्र'दिनफोर नांगोन आरो फिथाइआ ओमफ्राय ओरैबायदि मोजां बियो बे लक्ष्मि टमेट'आ फांसे दंफाङाव पन्द्र' के जि दस के जि या मेक्सिमाम होखायो मोजाङै जोथोन लादोंबाथाय थखा मोनसेयावनो आदा के जि आदा केजिनि खमानो जाखाया माने सातता स्निथा फिथाइआ थाखा थारो आरो थखासेयाव आरो ओरैबायदि दालाय बोयो बेयो ओरैबायदि बग्लाबजोबो खेबसे टप ड्रेसिं होखांनायनि उनाव पन्द्र' दिनसोनि उनावनो बिबार फैजोबगोन आरो बेयो बिबाराथ' मतामति कमसे कम बियो देर मासावनो बिबार हमो देर मासाव हमो नालाय बेखौ थाब गायनो हायोब्ला मोजां थाब गायनानै थाब टप ड्रेसिं होनो हायोब्लानो बे थाब बिबार लानानै थानाय बारायनानै बियो बिबार हमगोन बेनिफ्राय बै बिबार बारनाय समाव जोङो एम्फौ एनलानि एफा एनै केमिकेलफोर अर्गानिकफोर मुलि होनांगोन एम्फौ एनला थैनायनि बेनिफ्राय बेयाव नोथाङा खमैब्लाबो बे हायाव गोबां रोखोमनि फसल दिखांनो हागोन गोबां मन मोनगोन जेनेबा दब्लायसे हायावनो हा खमनि खोथा थांदों एसे दब्लायसे हायावनो कुविन्टेलै कुविन्टेल टमेट'खौ मोननाय जागोन आरो से कथा हायावनो माबोरै होनबा बे लक्ष्मिया कम्पानिया ओरैबायदि मोजां आरो आं मोजां मोनो गोबां बुर्जा मावनो हायाबाथाय आङो टमेट'खौल' गायनानै बेयावनो फोजोबो टमेट'खौनो आङो फानख'लायनो हायि मोनो आरो सासेल' सुबुङा मतामति हारसिंनो रोगालाय फानलायबा मेङो आरो खालाय फानलाय हुगारलाय बेयावनो मेङो बे गोबां रां मोनो खमैब्लाबो बे खथासे हायाव ब्रैजि रोजाखौ मोनगोन आरो दानथामनि गेजेराव ब्रैजि रोजा दानि नैजि रां नैजि रांफोराव फाननो हायोब्ला आरो दाइनजि जायोब्लाथ' गोबां आं कुविइन्टेलखौ हिसाब होया नैजि राङैनो आंनि लोगोआ बोसोरसेखालि बेयाव ब्रैजि रोजा मोन्दों आरोकि बे टमेट' मैगंआव बेनिखायनो आंबो मोजां मोनो आंबो बिदिनो थामजि नैजिबा खथासे हायावनो आं बिदिल' बोखांनो हादों आंनि थाइमआव आरो मोनसे समावहाय लकडाउन फैबाय आं बिरात साफा मा होनो आधा बिगा जागाखादोंमोन आरो ओरैबायदि लकडाउननि थाखाय बे कर'ना भाइरासनि थाखाय लकडाउनआव आं फाननो हानाय जायासै आह ओरैनो जायगायावनो सेवलांदों आरो बे दिननिफ्रायनो आङो असुबिदा जानानै आं गायनो हाथ'वाखै आं गायफिनगोन आबादखौ मोजां मोनो दाबो गायगोन सम दङ आङो सुबिदा मोनथ'वाखै एसे बेलेग खामानियाव नांथाबनानै आं मैगं थाइगंखौ गायनायखौ दोनथ'नाय जादों आरो गायफिनोब्लाबो आं टमेट'खौनो गायफिनगोन बेयो दै जगानाव गैयाब्लाबो दै गैयि जायगायावबाबो जायो जाय मानसिया पावार टिलारजों दै बोनो हाया बे सुबुङा बे आबादखौ मावनाया मोजां जिगाब खोबबानो दै जि बोनानै लायो बेनो दैया खम जाखायो बेनिखायनो बे टमेट' आबादखौ आं मोजां मोनो आरो टमेट' आबादानो बेस्ट बिफाङा थाब थैया खाबाय थानो मोनो बे फांसे दंफाङावनो गोबांबार नाथाय कबिआ खेबसे दानफायबानो जोबो बेहा गले गले खाजायो नै गोदान फैयो लक्ष्मियाथ' बिफांखो टप ड्रेसिं होयोब्ला थैखांनायनि उनावहाय गोदान दालाइ फैयो गोदान दालाइआ आरो बे कार्तिक मासाव गायनाय कार्तिक मासाव गायनाय फुलियानो बैसागुआवबो फानहैनो मोननाय फिथाइ होबावो बेनि थाखायनो आं मोजां मोनो आं दा बेखिनियावनो दोन्थ'नाय जाबाय